चलो में सोमा बोला नी आं सीओड़ा कलोनी दा ते अस तेहारें गी केह् केह् बनाने होन्ने हून रक्खड़ियें दा तेहार आया मठेआई बी आह्नने रक्खड़ियां बी पोआन्ने रक्खड़ियां पोआन्ने मठेआन्ई लैने ते फ्ही असें हून देआली औनी ऐ ते देआलिये बी अस डब्बे बी लैन्ने मठेआई बी लैन्ने टिक्के बी लोआन्ने फ्ही लोह्ड़िये अस केह् करने फ्ही लोह्ड़िये चलो खमीरे खमूरे बनाई ओड़े पनीर शनीर बनाई ओड़ेआ पनीर शनीर बनाई लैन्ने ते खमीरे बनाई लैने एह् अस तेहार तेहार गी बनान्ने आं ते बसाखी आई उठी तां अस केह् करने भी नमां साल होंदा ते अस केह् करने वे कड़ाह् बनान्ने पैह्लें कड़ाह् पूरी बनान्ने पैह्ली बसाखी नमां साल होंदा ओह् तेहारें अस और निं किश निं होर बनांदे ते फ्ही अस केह् धमदेह् औंदे तां बी अस खमीरे बनान्ने हां ते पूड़ियां बनाने कड़ाह् बनान्ने केईं लोक दान बी करदे न दान करदे गौ मनसदे धमदेह् ई गौ मनसदे दान करदे लोक ते फ्ही अक असें तेहार असें तेहार एह् एह् बनान्ने ते होग होगै अस होर कोई और कोई चीज निं ख खान पीन निं करने ऐं कोई तेहार उ'ऐ जेहा होऐ जां हून लोह्ड़ी होई ते तां अस केह् करी ओड़गे पनीर शनीर बनाई ओड़गे ते नेईं तां हून कोई नमां साल होऐ ते अस मिट्ठा भोजन बनान्ने इ'यै किश खन्ने तेहारें ई तिलक लान्ने अस तिलक लान्ने मत्थै टिक्के लोआन्ने अस अस तिलक दी जगह् टिक्का आखने अस ते अस अस धाम लेइयै बी जन्नी अ'ऊं प्योके ई ते अ'ऊं केह् करनी डब्बा लैन्नी मठाइये दा सत्त अट्ठ डब्बे लैन्नी संदूर लेई जाना मिट्ठा भोग भोग लोआइयै तिलक लाना एह् तेहारे गी ते लोह्ड़ी अस केह् करने हार लैन्नी अ'ऊं बनाइयै गरियें छहारें आह्ले हार लैन्नी मूंगफली होंदी प्रोए दी गरी छुआरे होंदे लाए दे सौग्गी सुग्गी लाई दी होंदी ते ओह् अस भ्राएं गी टिक्के बी ला लान्ने ते हार पोआने गले च ते भ्रा केह् करदे असें कोई पंज सौ दिंदा कोई दो सौ दिंदा कोई सौ दिंदा भ्रा बी पैसे दिंदे फ्ही अस बसाखी बसाखी अस जन्ने निं हैन कुतै सददे भ्रा सददे बसाखी आएओ अस जन्ने निं हैन कुतै बी ते जाना होऐ साढ़े बसाखी खमीरे बनाई ओड़े में कड़ाह् बनाई ओड़ेआ पूड़ी बनाई ओड़ी जां इ'यै तेहारें अस एह् बनान्ने होन्ने र रक्खड़ी आई गेइयां ते रक्खक्ड़ी अस रक्खड़ी ब'न्नने टिक्का लोआन्ने मिट्ठा भोजन होंदा लैता मठेआई होंदी लैती दी मठेआई खलानी रक्खड़ी हत्थ बनाह्नी ते टिक्का लाना भ्राएं ते साढ़ी कुड़ियां बी औंदियां ओह् बी टिक्के लांदियां डब्बे लेओंदियां रक्खड़ियां पोआंदियां टिक्के लांदियां भ्राएं तेहारे गी अस हार पांदियां हार पांदियां हार पांदे अस लोह्ड़िये कुड़ियां औंदियां ओह् बी हार पोआंदियां आह्नियै भ्राएं गी अपने टिक्के लोआंदियां हार पोआंदियां दिन तेहारे अस इ'यै किश बनान्ने होन्ने